जों दैखरनिफ्राय दैखौ हानहरनो थाखाय दुरुं बालथिंआव दुरूं लागायनानै खावनाय जायो एबा जोङो मटर टायार नि बालथिंआव दुरुं खानानै दैखरनिफ्राय दैखौ हानहरनानै जोङो दैखौ बाहायनाय जायो दा गोदोनि दिनाव दैखरखौ साफ्रोमबो नखराव दैखर थायो आरो दैखराव बाल्थिंजों दैखौ खावनाय जायो माखासे गोदोनि दैखरफोरखौ दा बाहायनाया खम जाबाय दा टिप खलनि दै खुरनानै मोब्लिबनि मिसिन वाटार पाम्प बाहायनानै सुबिदा खालामनानै दा दैखौ बाहायनाय जायो दा साबसिननिफ्राय साबसिन जोंनि गोनोखो आदबजों आथिखालाव गोबां आदबजों जोंनि सुबुंफोरखौ माखासे हेफाजाब होबाय दा दैखरनिफ्राय जोङो गोदोनि दिनाव दुरुं खानानै बाल्थिं खानानै खावनानै बाहायनाय जायो बा जोङो दुरुं गैयैयाव लबारनि दुरुं बा मटर टायार नि दुरुं बाल्थिं खानानै जोङो दैखौ बाहायनाय जायो दैखरनिफ्राय जों खावनानै बाहायनाय जायो दा गोदोनि दिनाव दैखरखौ बाहायनाय जायो नाथाय दा आथिखाल मुगायाव खल दैखर थिबखल खुरनानै दा वाटार पाम्प मेसिन बाहायनानै जोङो गोरलै बा सहस आदबजोंनो जोङो दैखौ बाहायनाय जायो दा कारेन्ट बाहायनानै जोङो गोरलै आदबजों बाहायनाय जायो दा जों दैखरनिफ्राय गोदोनि दिनाव बाल्थिं खानानै दुरुं खानानै खावनानै बाहायनाय जायो नाथाय दानि गोनोखो मोब्लिब मटर बाहायनानै जोङो कल दैखर टिबखल वाटार पाम्प मेसिन बाहायनानै कारेन्ट नि आदबजों गोरलैयैनो दैखौ जोङो बाहायनो हायो